मां अलॻि अलॻि टाइप जी रोटी ठाहींदो आहियां जीअं सिंधी रोटी थी वेई मद्रासी रोटी थी वेई नॅार्थ इंडियन थी वेई बट मूंखे लॻंदो आहे जेका मद्रासी रोटी आहे जीअं इडली थी वियो डोसो थी वियो इहे जाम सवलो आहे ठाहिण में पर असां अॻरि उन खां ई कम्पेयर कयूं त सिंधी रोटी थोरी ॾुखी हूंंदी आहे ठाहिण में